हाँ मुझे दस से दस लाख के पीछे पाँच संख्या याद हैं एक लाख ग्यारह हजार दो सौ दो दो लाख तीन हजार तीन सौ दो चार लाख तीन हजार चार सौ चार पाँच लाख बारह हजार तीन सौ दो छः लाख तेरह हजार तीन सौ पाँच